मड़ो तुस शिव डिजीटल आहले गल्ल करे दे ना मड़ो मेरे खसमे ना ओह आने दा हा कूलर आह्ने दा हा थुआढ़ी हट्टिया कोई होई गे दो दिन ते गर्मी बड़ी पबा दी होंदी इत्थै ते मड़ो कूलर आह्नेआ असें फ्लिपस दा पता नेईं केह्डे़ माडल दा कूलर ऐ ते बड़ा कूलर ऐ कन्नै ओह् मड़ो दो दिन बी नेईं होऐ हल्ली लैते दे उसी ओह् चला दा गै नेईं ते केह् करना हून तुसे मड़ो ग्रंटी बी दित्ती दी साले दी फिह् बी चलना बंद होई गेआ मड़ो असें इन्ने पैसै लाए दे असें सोचेआ हा चलो चीज शैल होई थ्होई जागी माड़ा हा अग्गै असें बरतना बी होंदा ते बंदा दिक्खदा चलो चीज शैल निकली ते असें अग्गै करना होगा अपनी ते कन्नै बड़ा एह् दिक्खेआ में दो दिन होई गे ते इयां इयां कम्म खराब होई गेआ सारा ते दिक्खो हां पता केह् होंदा ऐ गल्ल एह् होंदी ग्लल एह्कड़ी होंदी कि चीज अगर दित्ती तुसें अगर चलो पीस खराब बी निकली जंदा ओह नेई करनी है फ्ही बी मड़ो दो दिन बिच इयां होई गेआ ग्रंटी बी शैल दित्ती तुसें ठीक ऐ ना ते हून मड़ो आक्खा दे हे में नेई जाना ऐ तू कर गल्ल ते में करा नेई हां दिक्खो हां जां ते बंदा भेजो ते गर्मी बडी ऐ नेई रौहन अबा दा बड़ी गर्मी ऐ बच्चे बी रांती रोंदे रौंहदे मी बी बड़ी गर्मी लगदी मचछर बी बड़ा इत्थै ते कन्नै ते असें नमां नमां इत्थै घर शिफ्ट कीते दा ऐ ते असें गी आदत नेई ऐ इत्थै गर्मी च रौहने दी प्हाड़ी इलाके दे लोक ते ठंडे इलाके दे लोक हा ते तां करियै इत्थे तुस इक कम करो बड़ी मेहरबानी होगी थोहाडी तुस ओह् करो के मतलब बंदा भेजो बंदा आंदा दिक्खी लेदा कूलर गी केह् नुक्स होई गेदा ओहदे बिच कोह्की तार हिल्ली दी केह होऐ दा केह नेई होऐ दा ते ओह् नेई होंदा खराब ते जे एह् ते तुसें ग्रंटी दिती दी ते इसी रिप्लेस करवाओ असें इन्ने पैसै लाए दे ना मडो इयां थोह्ड़ी कम्म चलदा मड़ो इयां थोह्ड़ी कम्म चलना ते इस करिेयै तुस दिक्खी लैओ बड़ी मैहरबानी में महरबानी दी बी गल्ल नेईं तुसेंगी पैसे दित्ते दे तुसें गी ठीक ऐ नेईं ते इयां थोह्ड़ी होंदा है कि दो दिन बिच अगर एह् चीज खराब होई जाए ते आओ ते बंदा भैजो इत्थै दिक्खी लेओ इयां नेईं कम्म चलदे जा ते दिक्खो पैसे बापस देई जाओ ते अपना कूलर लेई जाऔ जां ते भैया इसी ठीक करवाओ कोई बंदा भेजो जा किश करो सिद्धी नेईं गल्ल ऐ